हँ अहाँके घर कतऽ भेल अररिया जिला भेल हमर घर पूर्णिआँ जिला अछि बुझलियै जे अहाँ हम अयलहुँ हँ अररिया घुरे बास्ते हमरा जानकारी भेल अहाँके माध्यम से हमे घुरि सकैत छी हमरा घुराए देबै

ओ हँ तऽ ओहि खातिर बढ़िआँ बढ़िआँ जगह हमरा घुराएब हँ आओर

हँ हइ यौ सुनलहुँ अरियामे काली मंदिर बहुत भव्य यऽ हँ तऽ हमरा मन भऽ रहल यऽ जे कालिओ मन्दिर काली मातासँ दरबारमे छी अच्छा ठीक छै ठीक छै हम आबि रहल छी नहि आइ नहि आएब काल्हि खन आएब काल्हि मङ्गल छियै ने काली माताके मानि लिअ होइ छै हँ मङ्गल छी काल्हि खन आएब

हूँ हँ अच्छा ठीक छै ठीक

अच्छा ने धन्यवाद धन्यबाद